جانور بھی اللہ کی ایک نعمت ہے گائے سے ہمیں دودھ اور بکری سے ہمیں گوشت ووشت ملتا ہے ہمیں جانوروں کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے ہم جتنا ہو سکے اپنے گھر میں پالتو جانوروں کی دیکھ و بھال کرنی چاہیے ہمیں ان کو ٹھنڈک میں اوڑھانا چاہیے ان کو وقت پہ کھانا دینا چاہیے ان کی دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے اُن کی نگرا ان کی نگرانی رکھتے رہنا چاہیے ان کو چرانا چاہیے انہیں بھی پیار دینا چاہیے جانور ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں یہ ہمیں ہر طریقے کی چیز دیتے ہیں اور جانوروں سے پیار کرنا چاہیے